हैलो आं जी नमस्ते भैन जी केह् हाल न आं ओह् जेह्ड़ा तुसें ई ओह् उत्थें सिद्ध गोरिया बाबा दे जाना हा होया किश आहो ऑटो आह्ले गी पुच्छेआ हा में ते ओह् आक्खा दा हा दौ ज्हार ते करचै आक्खी लैचे उसगी आहो ते आहो दौ ज्हार आक्खा दा ही ओह् ते सानूं कन्नै नेईं तां सानूं बस्स च जाना पौना ते ओह् सानूं अग्गें तगर छड्डी आयेगा होर केह् आहो आहो आहो ओह् आहो छड्डी आयेगा ना इन्ना दी बस्स कोई फायदा निं ऐ साढ़ा आं ठीक